की लोग जाइए तऽ देखैया सुनैया फेर हमरा गाँव मे एक यज्ञो भेल ओतय लोक के रुची बहुत बढ़लै तकरबाद हमरा गाँव के लोकसब कहलखिन एहिये सन होना चाही ई सब किछु

तकरबाद सऽ हमरा गाँव मे तारो महोत्स्व साले साल चलै छै दशहरा आबै छै लोक इन्तजार करै छै कोना ऐतै